ना हमनायाव जोङो गोरलैयैनो मोनसे गावनो बाहाय आयजें बाहायनानै हमो जेरै जेखाइ खबाइ हेबो आरो ओ मैगं खादाजोंबो जोङो ना हमो आरो थिंफोरजोंबो जोङो नाखौ सारनानै हमो गिदिर गिदिर दैफोरखौ थेनो थाखाय थेनानै सारहरनो थाखायल' जोंनो सरखारनिफ्राय ओइ थाफ्लिं नांगौ जायो आरो बेफोराव जोङो ओ जेखाइ खबाइखौबो माखासे बाहायनांगौ जायो